یقیناً کھیلوں سے وابستہ افراد نے بہت سے کارنامے تمغے اورٹرافیاں جیتی ہیں کرکٹ میں سچن تندولکر نے بھارت رتن اوارڈ کب جیتا فٹبال میں میسی نے بیلنڈی اور اور رونالڈو نے چیمپئین لیگ جیتی بیڈمنٹن میں پی وی سندھو نے اولمپک تمغے اور عالمی چیمپنشپ جیتی یہ کھلاڑی اپنی اپنی کھیلوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے یہ کامیابی حاصل کی ان کے کارنامے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مثال کا باعث ہے ہر کھیل میں ایسے کئی باصلاحیت کھلاڑی موجود ہوتے ہیں انہوں نے مختلف قومی اور بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں کامیابی حاصل کی ہوتی ہے ان کی جیت ان کے ملک اور ان کے لوگوں کے لیے بہت ہی فخر کا باعث ہے یہ تمغے اور ٹرافیاں ان کے لیے انتھک محنت کا ثبوت ہوتا ہے کھیلوں کی دنیا ایسی شاندار کارناموں سے بھری پڑی ہے